की हाल अछि विनोद बाबु

ठीक अछि ओ अरे अखुनका समयमे तऽ जे ई छै अमैया माछ ई जे होइया अहाँके सौराठी सौराठी से कहियो पड़ि लागल हँ कि नहि किए आब जे छै से पहिने जे ओ इचना होइ छलै अहाँके पोठही रहै कवइ रहै सिन्घी रहै एकर सभके किछु आभाव भय गेलै तै सँ अच्छा अहाँ ई बताउ अच्छा एकटा चीज बताउ अहाँके कोन माछ सभसँ बढ़िऑं लागैया

भुन्ना माछ खेलहुँ हॅं कहलहुँ जे भुन्ना माछके कहियो दर्शन भेल हॅं

हुँ ओ ओकर सुनने सुनै छी ओकर पलै बड बढ़िऑं होइ छै तेलगर होइ छै हॅं

तऽ ई जे छै से आब तऽ जखन कहै छी पोखरि आ ई धारो तार जे रहै से सभ सुखाइये रहलै तऽ आब तऽ धीरे धीरे आभावे बुझना आबैया आ मनरेगाकेँ आईयौ तऽ अहाँ सभ जगाबै नहि छियै लोकके जे मनरेगाके तरह अथी सँ जे छै से पोखरि सभ बनाबैके लेल सरकार जे छै से योजना राखने छै ओहिमे सब्सिडी दै छै तऽ इहो से माछके जे छै से विकास हेतै लोकके जेतै प्रचुर मात्रामे ऐं तऽ एकर नहि अहाँ सभ जे चाही से ओतऽ एथी करै छियै भऽ गेल बड़ा बढ़िऑं बड़ा बढ़िऑं फेर दोसर दिन गप हेतै ठीक छै ठीक